हेल' सोरमोनलाय नोंथाङा औ औ औ नोंथाङा सोरमोनलाय खामानि ना नोंथाङा मा मा खामानि मावनांगोन औ नोंथां नै खोनायाखै आंथ' दा लामा मावगासिनो नै नोंथां नोंथाङा मावनो हागोन नामा हागोन औ औ नोंथाङा मा गामिनि होनदोंमोनलाय बेंथलनि ना नोंथां आंनो नांगौ आं लामा मावगासिनो आंनो गोबां अवार्ककारफोरनि गोनांथि जादों नोंथाङा नोङो नोंथांजों लोगोसे नोंथांनि गामिनि माखासे सुबुंफोरखौ नोङो नोंथाङा लाबोनो हागोन नामा खामानि मावनो थाखाय औ आंनो दस जनसो नांगोन नोथां नांबावगोन औ औ औ औ नोंथां खामानियाथ' नै अन्थायआ दा जाबगासिनो सेन्डग्रेभेलआ बेवहाय माखासे गोबां माने मावबावनांगौ दं आरोना मानि बेखौ आं सरब मावनांगौ नालाय फिस मावनांगौ बेखायनो गोबां खामानिया दा पेन्डिं जाना दं आरो ओंखायनो नोंथां आंनो एसे गोबां अवार्ककारफोरनि एसे गोनांथि दं आरो हा नों नोंथाङा नोंथांनि गामिनि बिदिनो बेखारै थानाय सोरबाफोर दंब्ला लिंना लाबो स्टुडेनब्लाबो लिंना लाबो औ औ ओमफ्राइ नोंथाङा औ औ औ औ दे आं नोंथांनो फन हरफिनगोन दे औ औ दे दे